प्रत्येक समय मुझे सफर बहुत ही अच्छा लगता है सफर किए जाए तो ऐसी जगह घूमना फिरना जो कुछ दार्शनिक स्थल हो या जहाँ कुछ रोमांचक हो अगर रोमांचक की बात करें तो मुझे प्रत्येक अन्यत्र नई जगह हमेशा रोमांचक लगती है एवं रोमांचित करती है मुझे घूमना फिरना सफर करना बहुत ही प्रिय है अगर मैं बात करूँ वह सफर जो मेरे जीवन में सबसे अधिक रोमांचक रहा तो वह है मेरी विवाह उपरांत मेरे द्वारा पचमढ़ी का घूमना जिसमें मैंने यह घूमा कि वह एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित जगह है जहाँ पर अन्यत्र बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ भगवान शिव की बहुत ही अच्छी अच्छी एवं प्राचीन मूर्तियां प्राचीन इतिहास रहा है जिसको मैंने जिया वहाँ का नजारा बहुत ही रोमांचक है जहाँ से मैंने देखा की बहुत ही ऊंचाई से हमें सूर्य का उगना सूर्य का ढलना एवं जमीन पर स्थित हरियाली बहुत ही अच्छे रूप में पुराने इतिहास को देखना बहुत ही अधिक रोमांचक एवं प्रिय बनाता है धन्यवाद